हां सांग सांग सांग सर सांगात सर आं सर तुमी दक्षीण गोंया म्हणपा सोदतात काय उत्तर गोंयान उत्तर गोंयांत सर दूद सागर तांबडी सुर्ला देवूळ आसा तशेंच हांगा दक्षीण गोंयांत काणकोणांत खुबश्यो बीचीज आसात दर्या आसात तशेंच खोतीगांव गांवडोंगरी ह्या वाठारांत धबधबे आसात पावसान पळोवपा सारके आसात ताजे नंतर पोळ्यां बीच आसा तळपण बीच आसा हॅलो आं बाचीज जालें म्हटकच मागीर आमोण्या आदर्श ग्राम सारको वाठार आसा जो पळोवपा सारको आसा भुरग्यांक पिकनीकेक हाडपा सारकी वाठार आसा हांगा लोलया जर तुमी हाडटलें जाल्यार पळयतले जाल्यार तरेकवार कुळागर आसात देवळां आसात केशवाचे देवूळ आसा दामोदराचे देवूळ आसा तशेंच हांव रिमोट एरीयान म्हळ्यार वयर वयर वयर रानांनी आमची बारीक बारीक झरी आसा थंय खूबशें लोक फिशींग करपाक म्हळ्यार गरोवपाक येतात रावपाची सोय म्हाळ्यार च चडशीं बीच लायनीक शेकां आसात जर तुमी भुरग्यां खातीर हाडटले जाल्यार माश्या एक अगर शाळा आसा तांकां तांच्या कडच्यान परमीशन घेवून पळोवपाक पळोवपा जाय आनीक जर तुमी खंयच्याय ट्यूरिश्ट भायलें फोरन फोरन ट्यूरिश्टा घेवून येवपा सोदता जाल्यार बीच लायनीर शेकां आसात हॉटेल्सय आसात पाळोलें सागृरकी एरियान बरी बरी हॉटेल्स आसात आनीक तारीर एक फायव स्टार हॉटेल आसा तें बरें वेल मेंटेन केल्ले आसा बरें निवळ केल्ले आसा चापोळी डेमाचेर भुरग्यांक खेळोपा खातीर किंवा भुरग्यांक खातीर दाखोवपा खातीर बरी जागे आसात तुमका जाय तशीं मेळपाक शकतात